اتّر پردیش میں تقریبی تہوار دیپاولی ہے جسے اتّر پردیش کے لوگ بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں دیپاولی ہندو دھرم کا تہوار ہے اتّر پردیش میں دیپاولی کو روشنی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے دیپاولی کو دیپو کا تہوار بھی کہا جاتا ہے دیپاولی اتّر پردیش کا سب سے لوک پریہ تہوار تہوار بھی ہے یہ تہوار بھگوان رام کی یاد میں منایا جاتا ہے اس تہوار پر ہندو لوگ اپنے گھروں کو مٹی کے دیپک اور رنگولی سے سجاتے ہیں دیپاولی کا تہوار دھن تیرس سے لے کر بھائی دوج تک یعنی پانچ دن تک منایا جاتا ہے بھارت کے کئی ضلعوں میں اسے بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے